अ'ऊं नी शाहि्द कपूर कन्नै मिलना चाह्न्नी पता कीऽ मिगी इक बड़ी शैल जेल्लै अ'ऊं थोह्ड़ी नि'क्की थी बड़ी नि'क्की ही ओ थोह्ड़ी नि'क्की ही ते विवाह मूवी आई दी ही ते ओह् मूवी मिगी बड़ी शैल लग्गी ते उ'त्थुआं मिगी बड़ा पसंद ऐ मेरा क्रश ऐ ओह् दे अ ब दिक्खने ई बड़ा शैल ऐ ते एक्टिंग बड़ी शैल करदा ओह् बड़ा मन ऐ मिगी नुहाड़े कन्नै मिलने दा इक बारी जरूर में नुहाड़े कन्नै मिलना चाह्न्नी ते मिलियै में उसी इक चीज़ पुच्छनी जे विवाह् बिच जनेहा ओह् ऐ जि'यां नुहाड़ा कैरेक्टर ऐ उ'ऐ नेआं ओह् अपनी लाड़ी कन्नै मतलब रौह्ंदा जां किश होर नेआं बस में इ'यै पुच्छना उसी शाहि्द कपूर ऐ बड़ा शैल मड़ो बड़ा शैल